म्हाका न्ही बायकींग रायड करपा खूब आवडटा गाडये पेक्षा म्हाका बायक खूब आवडटा म्हणजे बायक म्हजी गाडयेन तितली एजॉयमेंट जायना तितली बायकान एनजॉमेंट जाता बायकान म्हाका फ्रेंड्सा वांगडा भोंवपाक आवडटा म्हणजे फ्रेंड्सा वांगडा भोंवली जाल्यार आमी बायक रायड काडटात तीं फुडें गेलीं जाल्यार आमी फाटल्यांतल्यान विडिओ काडटात आनी खूब फ्रेश एअर मेयटा आमकां गाडयेन तसो फ्रेश एअर मेळना फ्रेश एअर मेळटा पूण बट केन्ना ए सी लावची पडटा तेन्ना मागीर आमकां विंडो बंद करचो पडटा सो आमकां तितले फ्रेश एअर मेळना आनी हांव हालीं लग्न जालां सो म्हजें म्हाका म्हजी फस्ट डेट म्हज्या घोवान म्हाका बायकींन रायड करून व्हेल्ली सो म्हाका इतली ती म्हणजे म्हजी इतली ती म्हजी मेमरी बरी आसा की म्हाका ती खूब लायक जाल्ली त्या टायमार म्हाजे फस्ट डेट म्हाका खूब याद उरल्या आनी म्हाका आनी म्हजे अशे फ्रेंड्स आसा की हांव फ्रेंड्सां वांगडा चडशें बायकीनूच भोंवता ती म्हाका तीं फ्रेंड्स बायकीनूच भोंवडोन काडटात